बीज भंडार से बोल रहे हैं आप क्या तो हमको भिंडी के बीज चाहिए

हम भिंडी हम भिंडी की खेती करेंगे इसलिए हमें भिंडी के बीज चाहिए आपके पास भले अन्य प्रकार के बीज हों लेकिन हमको भिंडी के बीज चाहिए वह पचास रुपये के चाहिए खुले पचास रुपये के खुले चाहिए हाँ नहीं पेकेट नहीं चाहिए हमको खुला चाहिए पचास रुपये का आप बीज हमें दें हमको खेती करना है भिंडी की पता लिखिए नहीं पता नहीं हम स्वयं ही पर्चेज़ करने आ रहे हैं आपसे पचास रुपये के बीज हमको दे दो है ना खुले चाहिए पैकिंग नहीं चाहिए हमको क्योंकि हमको ज़्यादा उसपर नहीं चाहिए पचास रुपये के बीज की हमको खेती करना है

तो दुकान का समय क्या आपका आने का मतलब दुकान तो खुल गई आपकी ना

हाँ तो ठीक है हम आ रहे हैं तो खुले खुले बीज बेचते तो हैं आप ना खुले बीज बेचते तो हैं पैकिंग हमको नी चाहिए पैकिंग क्या करेंगे रख कर हम हमको तो खुले पचास रुपये के चाहिए भई आप यदि दे सकें तो हम आएँ और नहीं तो फिर उसको हम दूसरी दुकान पर जाएँ हाँ ठीक है नहीं आप तो रख दीए हम आ रहे हैं ठीक है खुले आपको पचास रुपये दे दें ठीक